ट्रांसपोर्टेशन याने त अचण वञण जी सुविधाऊं हींअर असांजी ज़िन्दगीअ खे तमामु घणो आसान बणाए छॾियो आहे पहिरों त सिर्फ़ लोकल गाॾियूं ऐं माल गाॾियूं ई हलंदी हुयूं पर हाणे घणा ई नवा साधन अची विया आहिनि घुमण फिरण जा अचण वञण जा जीअं त भारत सरकारि जे पारां हींअर मैट्रो लौंच थी वई आहे जेकी हिकदमि हीअं फुल स्पीड में हलंदी आहे असां किथां खां किथे बि मिन्टनि में पहुची वेंदा आहियूं ऐं हींअर भारत सरकारि जो जेको नओं अविष्कार आहे वन्दे भारत ट्रेन जेकी फुल स्पीड में हलंदी आहे हुननि में बि असां तमामु घटि समय में किथां खां किथे पहुची वेंदा आहियूं त हिननि नवनि साधननि अॼुकल्ह असांजे अचण वञण जी सुविधाऊं खे तमामु घणो ऐं असांजी ज़िन्दगीअ खे तमामु घणो आसान बणाए छॾियो आहे